में जम्मू दी रैह्न आह्ली आं ते जेह्दे बजह् नै सारें शा रिलिजिस लीडर दी गल्ल करगे ते मिगी अगर जम्मू कश्मीर च कोई सारे शा जैदा अगर मिगी कुसै उप्पर प्रभावित में कुसै उप्पर प्रभावित होई आं ते ओह् ऐ महाराजा हरी सिंह जेह्ड़े जम्मू कश्मीर कश्मीर दे जेह्ड़े लास्ट राजा बी थे होर जिनें कदें बी नां अंग्रेजें अग्गैं ना कुसै अग्गै कदें बी हार निं खाद्धी जेह्ड़े इंदे शा में बड़ी जादा इन्फयूलैंस होइयै बड़े शूरवीर हे बड़ियां बड़ियां क्हानियां न इं'दे पर जिंदी अगी गल्ल करिये ते एह् बड़े जिंदे कन्नै असेंगी पता लगदा कि एह् शूरवीर हे इक महारथी जिसी अस बोलने आं बड़े बड़े राजें च इंदा नांऽ शामल होंदा ऐ जिंदी बजह् नै साढ़ा अज्ज जम्मू कश्मीर जेह्ड़ा ऐ ओह् बड़ी सारी चीजें तूं सुरक्षित ऐ जियां कि अही गल्ल करिये कि चोरी चकारी बड़ी जादा इत्थें हून कुछ ऐसे लोक आए न जित्थें जेह्ड़ी इस चीज च बदलाव कीता नेई ते पैह्लै बी जम्मू कश्मीर दी गल्ल करिये जिसलै जम्मू कश्मीर जिसलै इंडिया दा बटवारा होआ ते ओह्दे शा बाद दी गल्ल करिये ते थोह्ड़ा टैम लगेआ सम्भलने गी तिन्न सौ स्हत्तर लग्गी दी ओह् टुट्टी गेई हून टुट्टी गेई ओह् दो ज्हार चौदां च जेह्दी बजह् कन्नै जम्मू कश्मीर दे हालात कुछ होर होई गे ओह्दे शा पैह्लै कुछ होर हे ओह्दे शा पैह्ले कुछ होर हे अजादी शा बाद दी गल्ल करिये ते महाराज हरी सिंह जेह्ड़े हे ओह् उं'दे शा में में आपूं बड़ी इन्फयूलैंस आं होर में एह् चाह्न्नी कि ऐसे ऐसे लोग ऐसे रिलिजिस लीडर होन जिंदे कन्नै साढ़ी जेह्ड़ी ऐ देश दी गी साढ़े राज्यें दी सेवा होऐ सेवा करन ते ओह्